میں تو کبھی حصہ وغیرہ نہیں لیا ہوں ریس میں وہ لیکن میں یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر کے دیکھتا ہوں ریس وغیرہ بہت اچھا لگتا ہے ریس وغیرہ کرتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں اور میرے دوست وغیرہ بھی کرتے ہیں ریسنگ وغیرہ لیکن میں ان چیز نہیں ریس وغیرہ کرتا ہوں اپنا نارملی وغیرہ چلاتا ہوں ی اور ریس جو کرتے ہیں اس کا جو ہے بائک وغیرہ بہت مضبوط ہوتا ہوتا ہے اس کو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے مضبوطی سے رہنا پڑتا ہے اس کا ریس کرنے سے پہلے ہر طرح کا اس کا ہر چیز کا تیاری کرنے پڑتا ہے وہ ہین ہاتھ میں ہینڈ گلوز وغیرہ ہیلمیٹ وغیرہ ہر چیز اس کا شیفٹی سے کرتا ہے اور جو ریس وغیرہ کرتا ہے وہ بائک بہت مضبوط ہوتا ہے جیسے کے ٹی ایم پرسر اپاچی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے بہت ہیوی گاڑی ہوتا ہے تاکہ کچھ گرے بھی یا کچھ یہ ہو یا ریسنگ وغیرہ میں یہ سب فاسٹ گاڑی ہی چلانا پڑتا ہے اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن اسی کو اب جس کو شوق رہتا ہے جس کو چلانے کا ہمت رہتا ہے جس کو ریسنگ کا شوق رہتا ہے وہ کرتا ہے یہ سب دیکھنے میں ہم کو تو اچھا لگتا ہے میں دیکھتا ہوں بھی ہوں اور جو ہمارے دوست وغیرہ ہے کچھ ہے اس سے وہ کرتا ہے تو اس سے میں یہ سب جانکاری بھی لیتا ہوں وہ چلاتے ہیں اچھا اور یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر کے میں اس کو جو ہے دیکھتا رہتا ہوں